ईअं त कोरोना माहमारीअ में असांजे देश जे मथां जाम असर पियो हुयो ऐं मुंहिंजे एरिया जे मथां बि जाम असर पियो हुयो जीअं त जेके माण्हूं ऑफिस में कमु कंदा हुया त उहे पंहिंजे घरनि मां कमु वेही करे कमु कंदा हुया जंहिं में उन्हनि जो टाइम बि जाम वेंदो हुयो ऐं असांखे मुसाफ़िरी करण लाइ बि जाम तकलीफ़ु थींदी हुई जीअं त असां जिते वधीक कमु हूंदो हुयो उते ई निकिरी सघंदासीं असांजो अचणु वञणु घर मां बंदि थी वियो हुयो जिते सौ ऑटो वारा पहिरीं ॿिहंदा हुआ त कोरोना माहमारी खां पोइ उते पंजवीहनि खां टीह ऑटो वारा बि नज़रु न पिया अचनि छाकाणि त उन्हनि जे मथां सरकार जूं जाम पाबंदियूं अची वियूं हुयूं जंहिंजी वजह सां जिते हू टे माण्हूं मुसाफ़िरी महिल खणी वेंदा हुया हुन जॻहि ते उहे ॿ माण्हूं खणी वेंदा हुया ऐं हुन जी वजह सां उन्हनि पंहिंजो भाड़ो बि वधाए छॾियो हुयो